गल्ल करचै अगर अस कोविड नाइनटीन दी तां लॉकडाऊन दी तां ओल्लै बच्चे जेल्लै पढ़ना होंदा ते ओह्दे किश फायदे बी जेह्ड़े बच्चें गी बच्चें गी जेह्ड़े फायदे मोबाईल दे माऊ बब्बें बेचारें फोन लेइयै दित्ते बच्चें गी ऑनलाइन पढ़ांदे ते ओह्दे कन्नै बच्चें ई ऑनलाइन क्लासां मतलब पढ़ियां होन बड़े बच्चे कन्नै होन गै नेईं इत्ते घर बैठे दे घर बैठे दे बच्चे सबकिश करदे रेह् घर घर बैठे दे बच्चे पास बी होए केईं बच्चे बिन पेपर दित्ते दे बी मास प्रमोशन आखदे ओह्बी थ्होई बच्चें ई ते बच्चे जेह्ड़े केईं बच्चें ई फायदे होए ते कन्नै बच्चे बेचारे नेईं पास होई सकदे ते नेईं पास होई सकदे हे ते ओह्बी पास होए ते ओह्दे कन्नै उ'नेंगी फायदा बी होआ ते इं'या केईं बच्चे दे केईं बच्चें क्या क्या साल फसे दे रौहंदे पास नेईं होई सकदे ते ओह्दे कन्नै लॉकडाऊन दी बजह कन्नै फायदा होआ बच्चे पास होए इन्ने नुक्सान ते गल्ल करचै अगर अस ते नुक्सान बी होए बच्चें गी ते जि'यां हून स्कूल कॉलेज़ जाइयै बच्चे पढ़दे

पालेआ बच्चे इन्ना चिर नेईं पढ़ोंदा ऑनलाइन नेईं जेह्ड़े अगर अस गल्ल करचै अस पढ़ने दी तां अगर हून मास प्रमोशन होई बच्चे पास ते होए बच्चें ई सोचेआ होना बच्चे सोचदे होने कि असेंगी फायदा होआ पर ओह्दे कन्नै नुक्सान ते होंदा बच्चें ई नॉलेज़ निं औंदी बिना नॉलेज़ दे पास होना ओह्दे कन्नै कोई सिर्फ पास होने दी ते कुसै नौकरी करनी जागतै ते ओह्दे कन्नै उ'नेंगी जेह्ड़ा फायदा किश निं ऐ क्योंकि उ'नेंगी नॉलेज़ निं होगी ते पास होना बड़े पास होए दे नॉलेज़ कुत्थें होनी उ'नें केह् पढ़ना बस बच्चें गी

की साढ़ा नुक्सान बी होआ् ओह्दे कन्नै ते केईं बच्चें दा नुक्सान बी होआ ओह्दे कन्नै ते ऑनलाईन क्लासां लगदियां जि'यां ते ओह्दे च ऑनलाईन ओह् पढ़ांदे ते टीचर पढ़ांदे ऑनलाईन मतलब बस ते ओह्दे कन्नै फोन मां बब्बें बी बेचारें जागतें दे जेह्ड़े मां बब्ब उ'नेंगी बी नुक्सान होआ उ'नें इन्ने इन्ने एह् सारें अपने बच्चें नौ नौ दस्स दस्स ज्हार दे फोन लेई दित्ते केईं लोक बेचारे गरीब बी होंदे नेईं करी सकदे तां होंदी उ'नें नेईं कीता मेक्सीमम बड़ें बच्चें कश जागतें कश ऐल्लै फोन ऐ गै न ते उं'दे माऊ बब्बें बी बेचारे नुक्सान होआ ते कन्नै ते एह् कोविड नाईनटीन ऐ थोह्ड़ा ठीक गै

जेल्लै लॉकडाऊन होआ थोह्ड़ा मास्क लाइयै नी ते जेल्लै थोह्ड़ा घट्ट होइया कोरोना वायरस ते ते ओह्दे बाद मास्क लाइयै जागत जंदे रेह् स्कूल ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ी सेफ्टी बी ठीक थी वैसे ते नेईं तां भी जागतें होंदा ता ते अगर जुकाम बगैरा एह् वायरस निं फैलदा तां ओह्दे कन्नै ठीक था बस वायरस बी नेईं तां ओह् फिर बी बच्चें जेह्ड़ा जागतें ते नुक्सान दी ते जगतें दे बब्बें बी नुकसान होया ते उ'नें बेचारें इन्ने नेईं होंदे पैसे उ'नें खरीदियै दित्ते फोन ते ते जागतें गी बी नुक्सान ओह्दी बजह कन्नै ढंगै दी पढ़ाई निं जिन्नी ढंगै दी पढ़ाई स्कूल होंदी उन्नी शैल पढ़ाई ऑनलाईन नेईं होंदी